جی آداب جی سیمسنگ کیئر سے بات ہو رہی ہے جی جی سر مجھے ایک تفتیش ہے میری مجھے سیمسنگ گلیکسی ایس ٹین لائٹ فون لینا ہے کیا آپ مجھے اس کی خوبیوں کے بارے بتا سکتے ہیں اچھا اچھا میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ اپنے دوستوں سے میں نے اس فون کے متعلق بڑی تعریفیں سنی تھی تو مجھے لگا کہ میں براہ راست کیئر سے رابطہ کروں اور کچھ جو مجھے شبہات ہیں اس کے متعلق بات کر لوں جیسے مجھے اچھا کیمرے والا فون چاہیے اور بیٹری بھی تھوڑا لانگ لائف ہو تو آ کیونکہ ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں تو بیٹری کا ایشو ہوتا ہے تو میں بس اسی حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ بیٹری کیسی چلتی ہے اس فون کی

ہاں چونکہ یہ دور بھی ایسا ہوتا ہے کہ گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے مجھے اور مختلف جگہوں پر جاتا رہتا ہوں تو کچھ دیدنی چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انہیں کیمرے کے ذریعے محفوظ کر لوں تو ایک اچھے کیمرے کا فون بھی مجھے چاہیے تھا تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ فون بہت پرفیکٹ ہے اور کیمرے کے حوالے سے بھی بہت عمدہ ہے تو مجھے آپ آپ بتائیے کہ کیا آپ کی رائے ہے کیمرے کے حوالے سے یہ فون کیا لے لوں لینا چاہیے ہمیں

اچھا اچھا یہ بہت شکریہ یہ آپ نے مجھے اطلاع دی اور اس کا پرائز کیا ہے مارکیٹ پرائز کیا ہے اس کا اچھا اگر ہم کیئر سے اسے حاصل کرنا چاہیں تو تو یہ کیا کچھ پرائس میں کچھ کمی یا بیشی کے امکانات ہیں جی جی بہت شکریہ ٹھیک ہے سر میں ضرور آپ کے یہاں وزٹ کروں گا ابھی تو میں سفر پہ ہوں جیسے ہی میں شہر میں آتا ہوں آپ کی شاپ آپ کے کیئر پہ حاضر ہوتا ہوں بہت شکریہ